क्रांती आनी पुर्णिमा पयलेच पावटी तुमी गोंयां आयल्यांत आनी आमी पुना शिंकतालीं तेन्ना म्हाका उगडास आसा आमी पिक्चराक वेतालीं आनी पिक्चराक इतलीं हांसून हांसून आमी पिक्चराक सारकीं हांसून काडटालीं आनी आतां तुमी तेशी आहलीं आनी आतां ये वाटे हांव पयले फावटी तुमी आतां गोंयां येयल्यां मातशें मागतां की आमी परतून एक पावट पिक्चराक वचुयां मातशें तुमगे आयटिनरी पयल्या हांवें हाल्यां तुमी मातशें फ्री आसात सो तुमकां हांव मुवी दाखोवपाक सोदतां आमचे हिंगाचें थिएटर मातशें दुसरे भाशेन आनी बरें बरें दिसतलें तुमकां मुवी पळोवंक बरें पिक्चर लागलां हेरा फेरी आनी चड कोन्न तें दोन वोरांचें आसतलें दोन वोरां म्हाका दिसता आमकां सगल्यांक बरें बरें वाडटलें तें आनी पिक्चर सारकें कॉमेडी पिक्चर सो तें पळोवया आमी आनी एक पावट आमचे पयलीं पाटीचेर आमी कशें आसतालीं ते वाटेन पोत्तून आमी तशेंच कोरुन पिच्चराक या आनी सोगळें तुमचे टायमींग पपर्स सोगलें सारकें बोरें आसा सो हांव तुमकां फाल्यां दोन वोरांचेर पिकअप करतलें तें पिक्चर चोवपाक आनी टू थटी शो आहा तेचो तें चोड कोन्न फोर थटी चोड करून जातलें आनी तेज्या फाटल्यान मागीर आमी पळोवया आमी शॉपिंगाक वचूंक जाता पिक्चर बरें आसा तेका लागून म्हणटा की आमी फाल्यां या पोरवां तें पिक्चर आसचें ना फाल्यांच आसा सो कोरया आमी या आमी हाल्यां पिकअप करतलें तुमकां दोन वरांचेर ओके